आसामनि धोरोम आसामनि गाहाइ दोरोमारि राजखान्थि ओ औ आसामनि गाहाइ धोरोमारि आसारखान्थिनि नेमखान्थिफोराथ' गोबां दङ आसामनि होननानै बुङोब्ला आङो गुबुन जाथिनिखौथ' बर' नालाय आङो गुबुन जाथिनिखौ मिथिया बर' नालाय आङो बर'निखौनो होननोसै ओ आंनाबो अबैसो आंनाबो माबासो ओ आवाथि सावनाय बोसोराव खनसेल'आवाथि सावो आङो आमफ्राहाय जेन'बा बोसोराव खनसेल'आवाथि सावोनालाय जोङो बोसोर जोबनायनि बे बैसागनि सिगां माबायावहाय सावनाय जायो आरो सिगां अक्ट'आवहाय जोङो बे आवाथिखौ सावनाय जायो आरो बेयावहाय जोङो आवाथि सावनायाव जोङो जा जा आसारखान्थिनि बाहायनांगौ जोङो बेखौ बाहायो जेरैहाय बे फ्रसाद हानानै बेबायदिनो ओ फिथाइ सामथाइ जा इसे मोनो खांनानै ओ खांनानैथ' नङा बाजारावहाय बायनानै जोङो माबायो नालेंखर नालेंखर थालिर बुद बेबायदिनो आफेल नासफाथि गासैखौबो हानानै बे जयग' सावनायाव होनाय जायो आरो बावोबो आमफ्राय बे फ्रसाद हायोनालाय ओम बेल बिलाइ ओमफ्रायहाय थाइजौ बिलाइ बेजों एसे होफानानै आमफ्रायहाय माखासेखौ भगबान जानो दोनो बेनि उनावहाय मानसिफोरबो जानो दोनबाय आरो जेन'बा इसोरा जाखांनानै जेन'बा मानसिफोरनो जाहोनो बेखौनो एसे दोननाय जायो आरो ओमफ्राइ बर' हिसाबैथ' जोंनि माबायाथ' जेन'बा धोरोमाथ' ओ बाथौसोमोन नालाय जेन'बा बे बाथौनि मानसिफोराहाय बिसोरो बाथौआवहाय आर'ज गाबो फुंनिफ्रायनो बिसोरो दुगैनानै जेन'बा ओ आर'ज मेथाइ गाबो आरोखि बिसिनिया हाबा हुखा जानाय नियमाबो बे आर'जनि मेथाइ खननायजोंनो जायो आरोखि खिन्थु जोंना नैबे ब्रह्म बाथौनिया जोंना हाबायावबो आवाथि सावो आङो धोरोमथानसालिफोरखौ ओम दावबायनो मोजां मोनो नाथाय आङो धोरोम थानसालिफोरखौ गोबांथार दावबायनो मोनाखै आङो बे उल्था फानिनि बाथौ थानसालियावहाय दावबायनो मोनखांबाय आरोखि बाथौ थानसालियाव खनसे थांनो मोनखांबाय ओमफ्राइ आङो बारा धोरोम जायगाफ्राव बेरायनो मोनाखै आङो धोरोमथावनि जायगाफोरखौ नायनो लुगोयो बेरायनो मोननाय जाथ'वाखै